असांजे खेत्र में छा सभिनी हंधु मिडिया त हर ॻाल्हि खे ॾाढो वधाए सधाए ॿुधाईंदी आहे ऐं इहा त मिडिया जो कम ई इहो आहे पंहिंजे लाइ कि वधाए सधाए ॿुधाईंदी आहे ऐं किसाननि जी स्थिति कुझु ॿीं आहे ऐं ॿुधाईंदा कुझु ॿियो आहिनि त हिन करे असांखे त किस असांजे वहिंवार अनुसार त किसान वीचारा महिनत था करनि हुननि खे हुननि जी पूरी मिलणु खपे पर अगरि सच्चाई अगरि मिडिया चवण लॻे त सभिनी खे हर ॻाल्हि समुझ में अची वञे पर मिडिया खे हेतिरो सचु ॻाल्हाइण कॾहिं ईंदो ई काने अगरि उहो हुननि जी कमज़ोरियूं ऐं हू सभु ॿुधाइनि त सरकारि बि हुनजी तर्फ़ां हुननि किसाननि खे सहायता करण लॻे पर छा कजे किसान जी स्थिति आहे अहिड़ी वीचारा ख़ूबु महिनत कनि था ख़ूबु हू कनि था लेकिनि हुननि खे एतिरो हासिलु नथो थिए इनकरे हुननि खे इहा बि राइ ॾिअणु खपे कि डायरैक्ट माल विकरण मार्केट में पर मिडिया खे विच में अचण ई न खपे पर अॼुकल्ह अञा थोरो ई कुझु थिए थो देश में त मिडिया साम्हूं थी अचे ऐं पोइ उहो त लूणु मिर्च लॻाए ऐं हुनखे वाधारो करणु थी लॻे ऐं उहो सभिनी खे ॿुधई कुझु कुझु सही थो लॻे कुझु कुझु ग़लति थो लॻे